प्रणाम की हाल छै बोलियै तब

हालचाल बच्चे तेहने छै कतबो समझैलाके बाद समझै थोड़ी छै अपन जे मन होइ छै ओएह करै छै

बच्चा सब हमर बात सब सुनै नहि छै

ठीक छै आइ भेट करै छियै